अ हेलौ फंबाइ मा

ओ साहा नुनायाथ' बिदिनो साहा दंं सिंग्रा दं गजा दं निमकि दं ओमफ्राय मा होनोमोनलाय ओ लबंबो दं फुरिफोरबो मोनो गुगनिबो दं

मारै मारै ओ लसा हटेलाथ' हटेल ओ माने गासैबो मोनजोबो आरो ओमफ्राय खिन्थु औ रुमफोरखौ दोननाय जानाय नङा रुमथ' थानायनि केपासिटि गैया ओमफ्राय माने औ साहा बिदिनो ओंखाम थोंखाम गासैबो मोनजाजोबो आरो बेदरजोंनिफ्राय लानानै बिदिनो लकेल दाउफोरबो मोनो साहानिफ्राय लानानै गासैबो ओंखाम थोंखाम गासिबो मोनजोबो आरो

औ औ आथ्साअर्दार ए आ आंनावथ' गैया ओहो औ जानायनि दङ ओमफ्राय दा जुदि ओंखामफोरखौ अर्दार खालायबा हैनो हागोन ओमफ्राय मा बेदरजों जानो ना नाजों जानो गासिबो मोनजोबगोन आरो अमाजों ना माजों अमाजों ओरैनो वान येटि जागोन औ बोरमाफोरजों बिदिनो वान सेभेन्टिसो थांगोन बेजोंबो औ ओमफ्राय नाफोरजों वान थार्टि औ लकेल दाउबो मोनो लकेल दाउआबो वान सेभेन्टि जागोन

ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनोमोनलाय माबाफोरबो मोनो बे जोंनि बर'नि नारजि अनला ओम बेफोरबो थाजोब्बाय गासै बेखौ लानानै वान सेभेन्टि जाहैगोन आरो लकेल दाउजों जायोबा ओम ओमफ्राय मा नांगौ नांगौ नामा औ दे होमबालाय आं रेडि खालामनानै रेडि खालामनानै दोनसै औ दे औ औ फैबाय थादो दे